जेको मां गीजरु वरितो हो त उहो मूखे लॻंदो आ लाइट जाम तो खणे जीअं उहो मां चालू कंदी अहियां त मुंहिंजा मुंहिंजी लाइट ऐं पंखा जाम घटिजी वेंदा आहिनि इन करे मूखे लॻंदो आ त उहो लाइट जाम तो खणे जीअं त लाइट जो बिलु ईंदो त उहो शायदि ई घणो ईंदो